हम खेनाइ बनबैत छी हमरा खेनाइ बनेनाइ नीको लगैए हमरा हमरो पास एहन अथी गुप्त राखल चीज यए जे हम मिलबैत छी तऽ हमरा खेनाइमे स्वादो अबैए नीको लगैत छै जेनाकि कश्मीरी मिर्च भऽ गेलै जे ओ कलरो करैत छै आ स्वादो नीक लगैत छै आओर मेथियोके पत्ता भऽ गेलै जे हम दैत छियै तऽ हमरा नीक लगैए स्वाद जेना कढ़ी पत्ता भऽ गेलै जेना कढ़ी बनबैत छी तऽ ओहिमे कढ़ीक पत्ता देलियै तऽ ओहिसँ स्वाद बनैत छै ओकर आ देखैयोमे नीक लगैत छै अनेक प्रकारके सभके अपन अपन गुप्त चीज रहैत छै जे खेनाइमे जे मिलबैत छै आओर सभसँ ज्यादा तऽ ई रहैत छै जे अहाँ जतेक नीकसँ मोनसँ प्यारसँ खेनाइ बनेबै ओत्तेक नीक खेनाइ बनैत छै अहाँ खेनाइकेँ प्यारसँ बनेबै तऽ आओर ओहिमे प्यार भरल खेनाइ स्वादिष्ट रहैत छै आओर अनेक प्रकारके चीज रहैत छै जे लोग खेनाइमे मिलबैत छै हमहूँ अपन खेनाइमे जेना गरम मसाला डालैत छी कश्मीरी मिर्च डालैत छी धन्नी पत्ता डालैत छी टमाटर डालैत छी ताहिसँ नीक खेनाइ बनैत छै स्वादो रहैत छै